हय आमचे कॉलेजीन खूब लाय एक लायब्ररी आसा त्रिस्तांव ब्रागान्स लायब्ररी आनी त्या लायब्ररीन खुबशे बूक आसा आपल्या सेल्फ हेल्प बूक मागीर काणयो कथा अशें खूब तरेचे पुस्तक आसा आनी ते पुस्तक वाचल्या उपरांत आमची उतरावळ बरी जाता आमकां बरें वाचपाक वाचपाक बरें जाता उलोवपाक बरें जाता आमकां किदें सीख मेळटा अशें तरेन आमी बूक वाचपाक जाय आनी हांव चडशें करून अशें सेल्फ हेल्प बूक बी अशें वाचतां